ہندوستان کی سیاست سموِدھان سے چلتی ہے اور سیاسی جماعتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی مذہبی بنیاد پر اور کوئی جمہوریات کو فروغ و تاریخ کی بنیاد پر مشتمل ہوتی ہے ہندوستان کی تاریخ اور تاریخی مقامات اور یہاں کے عید و تہوار مجھے پسند ہے اور جھوٹے رہنما ناپسند ہے میرا پسندیدہ رہنما اسدالدین اویسی ہے اگر میں ان سے ملیں گی ملوں گی تو قومی یکجہتی کو فروغ اور سموِدھان کو مضبوط کرنے کے لیے کہوں گی